जेह्ड़ा ऐ नच्चे दा गाना ओह् लोकें गी कट्ठा ते आंदा गै इंया आंदा कि जियां इन्ने ध्यार होंदे इन्ने फंक्शन होंदे एह् स्कूलें गै दिक्खी लैओ तुस इन्ने बच्चे अलग अलग कॉस्ट दे किट्ठे नचदे अ पंदरां अगस्त दा फंक्शन होंदा ओह्दे ई बी किन्ने डांस होंदे लेकिन कट्ठे आंदा ना ओह्